ट्रॅवल करताना म्हुण्टोकूत आतां ट्रॅवल जेन्ना प्रत्येक मनीस खंयसरूं ट्रॅवल करता ट्रॅवल करताना प्रत्येक मनीसच्या आतांच्या टॅक्नॉलॉजी जी आतां आसा आनी पयलींच्या प्रमाणान आसली पयलींच्या एक पंदरा पंदरा सोळा वर्सां पयलीं लोकेशण ट्रॅवलींग आसलें प्रत्येक मनीस बाबा रस्त्यार कोणू अहो दिसलो म्हुण्टो प्रत्येक मनशाक विचरून करून हांगां थंय वयतालो म्हणा आतां एक कोण आतां कोल्हापूर वयता कोल्हापूर वयताना आतां म्हा महालक्ष्मी देवळांत कोण आतां वयता जाल्या पयलींच्या टायमार प्रत् खंयचो मनीस वयताना थोड्याक जें खबर आसतालें तें प्रत्येक तो मनीस पावतालो

आनी ही जी टॅ टॅक्नॉलॉजी जी आसा जावं गुगल मॅप्सा वयल्यान जो प्रत्येक मनीस जो आतां ट्रॅवल करता गुगल मॅप्सा वयल्यान तुका जावं खंयचें रॅस्टोरंट म्हण खंयचें बाबा खंयच्या तुका प्लेसीर वचोंक जाय एक्युरेट खंय प्लेसीर वयता तुका सारको प्लेस जाता म्हुण्टोकूच ट्रॅवलींग हो मनीस करतातूत

पॉझिटीव वेन धरल्ली गेली जाता